بائک کا اہم حصہ جو ہوتا ہے وہ اس کا انجن ہوتا ہے اور گیئر بھی ہوتا ہے اور کلچ بھی ہوتا ہے اس کے اس کے بغیر بائک کو چلانا نا ممکن ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں بائک کے اندر جن سے بائک چلتی ہے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ بہت سارے آلات کو رکھتے ہیں کہ اگر کہیں بائک خراب ہو جائے تو اس کو ہم بنا لیں اور اگر زیادہ ہی خراب ہو جاتا ہے تو خود سے بننے کے لائق نہیں رہتا تو ہم اس کو کسی مکینک کے پاس لے جاتے ہیں اس سے اس کا پرجا صحیح کراتے ہیں اس کا پارٹ صحیح کراتے ہیں اور اس کو بہت اچّّھی طرح بنا دیتا ہے وہ اسی طرح سے ہم اپنے بائک کا بہت خیال رکھتے ہیں ایک بار ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے بھی اس کو خود ہی ٹھیک کیا تھا